हँ

हँ

हमरा हँ हमरा जूता चप्पलके किछु खरीद करैके रहै आ अहाँके दुकानमे जूता सब चप्पल सब यऽ कोन कोन कम्पनीके देखै छियै

तऽ ओकर की दाम पड़ैया

ओ तऽ हमरा छलै एक जोड़ा चप्पलके लेल जाएके रहए

हँ तऽ तऽ मानि लिअ कि छै चप्पल जूताके मानि लऽ आँ मानि लऽ लेदरमे आ की फोममे लेदरमे यऽ की फोममे यऽ

किछु देरके लेल मानि लिए किछु देरके बाद हम अपनेके दोकान पर आबै छी आ किछु चप्पल जूताके खरीद करबाक लेल हम अहाँसँ सम्पर्क करै छी हँ सम्पर्क करै छी